हमसब मिथिलाके वासी छी आ मिथिलाके कलामे शिल्प क्षेत्रमे राज्यक सांस्कृतिक पहचान करै छी आ एकरे हम हमरा सब धरोहर मानि कऽ चलैत छी आ अपना बिहारमे रहि कऽ सब काज करैत छी आ हमर सभकेँ इएह योगदान रहैत अछि जे हमर सबकेँ मिथिला संस्कृतिके परम्परा बचै